हांवें तुमच्या उडपी हॉटेलांतल्यान दाल फ्राय तडको गाजराचो हलवो आनी पुरी आनी फोव ऑर्डर केल्लो पूण तुमचो जो मनीस घेवन आयिल्लो पळय तो सामको बेशिस्त वागलो म्हाका ताची वागणूक अजीबात आवडूंक ना हाचे फुडें हांव तुमच्या हॉटेलांतल्यान अजिबात ऑर्डर करपाचें ना